ट्रॅकिंगान म्हाजो एक्सपरियंस असो की ट्रॅकींग तूं सामको सॅटिस्फायड जातलो जाल्यार दोन गोश्टी सामक्यो इम्पॉर्टंट डिफिकल्टी ट्रॅकाचो आनी दुसरो म्हणजे तुजो ग्रूप जितलो तुजो ट्रॅक डिफिकल्ट आसता जितले तुका त्रास जाता चडपाक तितलो तो वयल्यान जो व्हीव आसता तो बरो आसता आनी दुसरो म्हणटा तुजो ग्रूप जर तुजो ग्रुपान सगळे जर बरोबर जर चलपी आसात बरोबर कांय प्रॉब्लम ना कोणाक जाल्यार जो ट्रॅक इन्जॉय करपाक मजा येता ती वेगळींच तर असोच एक सामको टफ असो न्ही पूण तेजो व्हीव याद दवरपा सारको ट्रॅक केल्लो म्हणटा तो केदारघंटा केदारघंटा तीन दिसांचो ट्रॅक आनी हो ट्रॅक फक्त नोव्हेंबर डिसेंबर येन्नाच करप आसता कारण तो स्नो विंटर ट्रॅक्स म्हणटात तेका ते स्नोनूत करप आसतात तर थंय भरपूर स्नो पडटा तेन्ना आनी तेन्ना तुवें तो ट्रॅक करप अनी भरपूर टफ आसता कारण थंयूय स्नो म्हणटा तो सामको तुजे कमरे मेरेन स्नो आसता एन्ड यू हॅव टू गो थ्रू दॅट तर तेका समॅट मारप अशें म्हणटात जेन्ना आमी समेट मारतात तर आदल्या दीस बेझ कॅम्पार पावतात आनी सकाळीं तिनांक उठून तुवें समेट मारपाचो आसता आनी सनरायझ तुका वयर पावन पळोवपाक जाय समेटार तुवें सनरायझ पळोवप आसता आनी दॅट इझ एट अरांवंड सिक्स पी एम सिक्स ए एम थंय सीक्स ए एमाक सनरायझ जाता तर तीन थ्री ए एम स्टार्ट करपाचो आनी तुवें समेटाक वचपाचो आनी स सारको सनरायझ जाता थंय आनी तो व्हीव म्हणटा तो इट कॅनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स तो इतलो डिफीकल्ट ट्रॅक जाता त्या खातीर तेचो व्हिवूय आनीत तुका मजा येता पळोवपाक थंय शंबर किलोमिटर तुज्या आजु बाजूक कोणूच नासता फक्त तूं तुजो सनरायज आनी फक्त स्नो माऊंटन्स ते आनी तुका कोण्णाचो आवाज नासता फक्त इतलेंच गोश्टी तुका थंय कन्सीडर जाता